आमच्या वाठारांतलो फामाद सिनेमा थिएटर म्हळ्यारूच अर्जून थिएटर कारवार म्हाका म्हज्या इश्टां वांगडा म्हज्या भावा वांगडा म्हज्या घरकान्नी वांगडा म्हज्या घरच्या वांगडा सिनेमा पळोवपाक वचपाक खूब आवडटा